अच्छा हून तुसें ई सनाना अ'ऊं पंज इंटरनेशनल जेह्ड़ियां साढ़ियां सिटी पैह्ली आई जानी साढ़ी बैंकाक होइया जि'यां हैंकाक होइया दुबई होइया सिंगापुर होइया ते टोक्यो